मैं राजनीतिक खबरों को देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ क्योंकि राज्य के बारे में जो है क्या हो रहा है क्या जानकारी चल रही उसकी जानकारी भी बहुत ही आवश्यक है राजनीति से और राज्य के कल्याण के लिए हम समाचार खबरें तो हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और समझना चाहिए क्योंकि जैसे राज्य के कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीतिक पार्टी बनाई जैसे कुछ चीज़ें हैं समाज विरोधी हैं साम्प्रदायिकता जैसे ये हिन्दू हैं ये मुस्लिम हैं ये है चमार है ये पसिया है ये धोबी नामी है ये सभी समाज को बाँटने का काम करते हैं ये सारी चीज़ें समाज को बाँटने का काम करती हैं इनको सभी राजनीतिक पार्टियों को तत्काल प्रभाव से ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि जो है इससे हमारा समाज जो है मरता है समाज का विकास रुकता है सही राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि अपने सिस्टम पर वहाँ अपने जो है अपने विचारों पे लड़ें ना कि जो है समाज को बाँटकर राज करने की सोचो लेकिन ज़्यादातर पार्टियाँ यही हैं कि समाज को आपस में लड़वाती हैं उनको आपस में बांटती हैं सिर्फ इसलिए कि जो है सीट जीत सकें सत्ता में आ सकें जोकि बहुत ग़लत हैं और मैं जब लगभग लगभग रोज़ समाचारों को सुनता हूँ देखता हूँ तो उसमें ऐसी ही न्यूज़ आती रहती हैं जो है आप फलानी पार्टी के व्यक्ति हैं जो है ठिकानी पार्टी के व्यक्ति हैं अभी एक चन्द्रशेखर आज़ाद जी हैं वो कहते हैं जो है ब्राह्मणों ठाकुरों से बचिए लेकिन ये बातें मेरे ख्याल से ठीक नहीं हैं अगर आप राजनीति में आए हैं आप किसी जनप्रतिनिधि के अच्छे पद पर पहुँच गए हैं तो आपके लिए सभी लोग समान समान होने चाहिए इसीलिए पार्टी को ये नहीं चाहिए कि समाज को बाँटने के लिए आप जो है उलटे सीधे बयान दें उल्टी सीधी बात बोलें आप जो है ठीक है आप अपने जो है समाज को कुछ बोल रहे हैं लेकिन दूसरे समाज को आप गाली भी दे रहे हैं ये भी तो ग़लत है क्योंकि सभी भारत के निवासी हैं सभी को भारत में समान अधिकार है सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए जैसे जात पात का आरक्षण चल रहा है बहुत बुरा है उच्च जाति का व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता है ये कहाँ लिखा है उच्च जाति के लोग तो निर्धन हो सकता है और नीची जाति का व्यक्ति धनवान हो सकता है लेकिन उच्च जाति के व्यक्ति को ना कोई आरक्षण मिलेगा ना कोई सरकारी सुविधा मिलेगी और नीच जाति के व्यक्ति चाहे जितना धनवान हो चाहे जितना सिस्टम में हो चाहे जितना उसका परिवार हो लेकिन उसे हर जगह आरक्षण मिलता है जोकि ग़लत है देश का अगर सम्पूर्ण विकास करना है या देश को प्रगति के रास्ते ले जाना चहिए तो आरक्षण जैसे महादानव को सभी पार्टियों को खतम कर देना चाहिए क्योंकि जब तक ये आरक्षण ये जातिवाद ये भ्रष्टाचार ये साम्प्रदायिकता खतम नहीं होगी तब तक अपने देश का अपने राज्य का अपने गाँव का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता है क्योंकि ये समाज ये देश ये प्रदेश ये राज्य जो भी है सब लोगों से मिलकर बनता है किसी एक व्यक्ति एक समुदाय से राज्य देश का निर्माण नहीं हो सकता है तो मेरा तो बस यही कहना है इस सभी पार्टियों को सभी जनपदियों में प्रतिनिधियों को सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय वाला नारा या स्लोगन ध्यान में रखते हुए सभी के साथ समान व्यवहार करिए और सभी को जो है समान अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि ये देश सभी का है जो जैसा है उसको वैसी व्यवस्था दी जाएगी जैसे किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश देश में जानवरों की है हालांकि सरकार के जानवर नहीं है लेकिन फिर भी सरकार को ऐसे सख्त नियम लाने चाहिए कि जो पशुपालक हैं ये अपने जानवर ना छोड़ें और जो है जिससे खेत किसानों के ना चर जाए जोकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आगे बहुत सारी चीज़ें बोलनी हैं लेकिन यहाँ पे जो है इतना सम्भव नहीं है अपने भाषा को यहीं विराम देते हुए आगे फिर बात करते हैं धन्यवाद